गामि ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनाय आरो जौगाहोनायाव दोरोङारि गेलेमुफोरा गोबां बिफाव लायो मानो होनोब्ला जोङो हारिमुआरि गेलेमु गेलेनायफोरखौ जोङो लांफाबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुआबो जौगा लांनो हायो जोंनि गेलेनाय गाननाय जोमनाय गासैफोरखौबो जोङो लांफाबाय थानांगौ